गाछमे अथी देखय छियै दूरसँ दूरसँ नहि ने पहचानय छियै कि कोन पक्षी छियै नहि छियै तऽ नहि अथी लागय छै पता चलय छै कि तोता छियै मैना छियै कबूतर छियै की छियै नहि छियै तऽ की कहय छै बच्चा सब की करय छै दूरमीन हमरा सब कीनके राखने रहय छियै कि देखय लए की देखियै कोन पक्षी छियै हूँ तऽ सब बच्चाके कहलहुँ की हे चल नहि ओना बुझाबय छै ने दूरमनी दूरबीन किनके राख देखय पक्षी तऽ देखबे कोन पक्षी छियै तऽ हमरा अरके दूरबीने कीनके पक्षीके देखय छियै दूरसँ हँ की हे ई पक्षी छियै उ पक्षी छियै कबूतर छियै हँ तऽ बहुत अच्छा लागय छै देखयमे तऽ ओकरा देखबय तऽ चिन्हबय ने कि कोन पक्षी छियै तोता छियै की मैना छियै की कबूतर छियै तब ने देखयमे अच्छा लगतइ तब सारा देखयमे अच्छा लगतइ तब ने खेलबनि तब ने देखैयोमे अच्छा लागतइ तब खेलबो करबनि हँ पक्षीके देखबनि तब ने तै सँ दूरबिन कीनय छियै की देखयमे अच्छा लागतइ तऽ एना नहि ने बुझतइ कि कोन पक्षी छियै नहि छियै तै सँ दूरबीन कीनिकऽ राखने रहय छियै कि देखबइ तब बुझेतइ की पक्षी छियै कि कथी छियै हूँ तब चिन्हबइ कि कोन पक्षी छियै तैसँ हमरा अरके की करय छै एकटा दूरबीन राखने रहय छियै कीनके वएह खेलय लए दूरसँ देखय छियै गाछमे कोन गाछमे कोन दूर कोन गाछमे छै कतेक दूरमे छै देखय छियै कोन पक्षी छै कबूतर छै की छै जतेक दूरमे रहय छै जतेक दूरमे रहय छै कोनो गाछमे रहय छै ओ दूरबीनसँ देखय छियै तऽ लक्खा होइ छै कि कबूतर छियै देखयमे अच्छा लागय छै हूँ आम गाछ रहय छै आओर गाछ रहय छै सब गाछ कऽ दूरसँ एना नहि लक्खा होइ छै केना देखल जेतय चिन्हल तऽ नहि जीतय ओइसँ देखय छियै सबकिछु चिन्ह लै छियै कबूतर छै ई छै उ छै दूरबीन राखय छियै कीनके खेलय लए जाइ छियै तऽ हमरा अरके भरि दिन वएह करय छियै वएह दूरबीनसँ देखय रहियै खेलय रहियइ आओर कबूतरसँ ई उ देखय रहियइ दूरबीन राखने रहियइ सब बच्चाके चलत खेलबइ वएह काम करबय चल बादमे भरि दिन वएह सब करय रहियइ खेलते रहय रहियइ पक्षी सब देखते रहय रहियइ दूरबीन राखय रहियइ किनके की करतियै तऽ एना तऽ नहि चिन्हतइ कि कोन पक्षी छियै नहि छियै आओर खातिर दूरबीन राखय रहियइ किनके दूरबीनके बच्चा सबके छै कि चल एना नहि चिन्हबइ आओर उ सब देखबनि तऽ दूरमे तऽ दूरबीनके राखबनि तऽ किनबनि तऽ चिन्हबइ ने तब चिन्हबनि सब दूरबीने किनबनि तऽ दूरबीनसँ देखय रहियइ तऽ कबूतर रहय रहय मैना आओर तोता हे ई हे उ ढेरी पक्षी रहय रहय देखय रहियइ हमरा अरके हूँ देखय रहियइ आओर की कहय छै उ दूरमीन राखने रहय रहियइ तऽ देखय रहियइ